دہلی میں فنون اور دستکار کے شعبے میں حالیہ برسوں میں کئی اہم رجحانات اور پیش رفتاریں دیکھنے کو ملی ہیں نمبر ایک ٹیکنالوجی کا استعمال مواد کی تخلیق کانٹینٹ کریشن یوٹیوب انسٹاگرام اور دیگر ٹیکنالوجی پلیٹفارمز کے ذریعے نوجوان فنکار اپنے فن کو فن کو عالمی سطح پر پیش کر رہے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ای کارم کامرس دہلی حکومت اور فلپکارٹ کے درمیان مفاہمت کی یادداشت مقامی مقامی ہنر مندوں کو آنلائن مارکیٹ تک رسائی دینے کے لیے اہم قدم ہے